अपन गाछीमे जेना घरके पाछाँमे लगाबैत छियै आमके भऽ गेलै लतामके भऽ गेलै फूलके भऽ गेलै ताहिमे कनी महँगा महँगा दवाइ सब मतलब कि छिड़काव छिरकावै पड़ैत छै जाहिसँ मच्छर नहि लागै कीड़ा नहि लागै कीट नहि लागै एहिके रख रखावके दौरान मतलब कि बहुत समस्या मतलब कि सामना तऽ करहे पड़ैत छै लेकिन एहि सबसँ बढ़िया होइत छै गाछ सब बढ़िआँ फल सब अबैत छै फल फूल बढ़िआँ अथी ऊपजैत छै एहिके लेल दवाइ कनी बढ़िआँ बढ़िआँ देवै पड़ैत छै कीट कीड़ा सब नहि लागैया अखन देखैत छी कनीको बारिश होइत छै तऽ कीड़ा फतिङ्गा सब एकदम गाछ पर सोहरै लागैत छै फल सबके मतलब कि खराप करै लागैत छै फूलके मतलब कि काटि खोटि कऽ अथी कऽ दै छै एहि सबसँ कनी खरापी होइत छै तऽ ओएह सबके लेल कनी दवाइ देबै पड़ैत छै जे कनी महँगा अबैत छै दवाइ दवाइके छिटैके बाद मतलब कीड़ा फतिङ्गा नहि लागल मतलब कोनो कीड़ा नहि खयलक एना देखैत छियै तऽ कनी खूब कीड़ा तीड़ा लागि जाइत छै ओकरा फल सब खराब भऽ जाइत छै जाहिसँ मतलब व्यपारियो सब खरीदै चाहैत छै तऽ ओहो सब मतलब की बढ़िआँ देखि कऽ लेबै चाहैत छै कनिको कीड़ा खयने रहैत छै तऽ ओसब मतलब कि छाँटि कऽ हटा दै छै ओ फल मतलब नहि खरीदए चाहैत छै से सब खरापी मतलब आबैत छै ओहए कनी गाछमे बढ़िआँसँ कनी दवाइ दै छै मच्छर सब नहि कीड़ा फतिङ्गा नहि लागैत छै एतऽसँ कनी ओहिके दौरान कनी फल सब बढ़िआँ ऊपजैत छै जाहिसँ बहुत बढ़िआँ मतलब कि व्यापारी सब खरीदैमे एकदम ईक्छुक भऽ जाइत छै खरीदै चाहैत छै तऽ इएह सब